रैसुमै हटेलाव नांदोंना बेयो आं माने नेमकि अर्दार हरनाय जादोंमोन ओरैनो पास किजिसो नांगौंमोन गाबोन न'आव फुजा दंमोन दा पास किजिआव बेसेसो दाम लागोन बा गाबोन फुङाव लायनो नागिरदोंमोन आं बेनिफ्राय आरो मिस्टी दङबा मिस्टीबो ओरैनो बिसथासो नांदेरगौमोन मिस्टीखौबो थरसेआव बेसे लागोन बा मिस्टीनि दामा गाबोन फुङानो आं लायगोन बानायना दोनबानो जाबाय नेमकि आरो मिस्टी दे गाबोन थांगोन आं